बिबार फिथाइ मैगं थाइगं बेफोरखौ गासिखौबो देहानि थाखाय बा न'खरनि थाखाय बेफोरबायदि बिबार फिथाइ मैगं थाइगं गायनायाथ' थाखायो नालाय बेनिफ्राय बिबार गायनाया जाहैबाय जेनेबा न'खरफोरखौ समायहोनाय बा निजि निजिनो गोसोआ मोजां मोनो बिबार गायोब्ला जों थारमाने सोरगिदिं जेनेबा नायनायावबो समायना नुबाय आरो फिथाइ मानसिनि नखरावथ' जेनेबा बिबार फिथाइ मैगं थाइंग गासिबो थायोब्लासो समायनाय नुयो नालाय बेनिखायनो जोङो बुरजा जायगा नांलाया आरो जेनेबा ख'नासे जायगायावनो जेनेबा बिबारबो थायोब्ला फिथाइबो थायोब्ला मैगं थाइगंबो थायोब्ला बिसिनि न'खरखौ समायनाय नुयो आरो मानो होनोब्ला बिबार मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ नों नांगौबानो मोननाय जाहैबाय नालाय बिबारफ्राबो जेनेबा फुजा फुजा बायदिसिनाफोराव जों न'खरावनो जेनेबा फुजायाथ' स्टेप बाइ स्टेप जाखायो नालाय बे फुजायाव जोङो नांगौब्लानो न'खरनिफ्रायनो खाना मोनबाय आरो फिथाइ फिथाइयाबो जाहैबाय फुजा बा नोंनि जानाय जानायफोराव बाहायजानाय बाथाय बै फिथाइया जाजाबाय आरो फुजाफोराव बाहाय नांगौ बेसादफोरखौ जोङो फिथाइखौबो नांगौनालाय आरो मैगं थाइगं मैगं थाइगङा जाहैबाय नों न'खरावनो मैगं थाइगङा थायोब्लाथाय जोङो सकफोराव बायनानै जानाय नांला खायसे बायदि मैगं थाइगंखौ जों गासिखौबो गायजोबनो हायाब्लाबो जों एसे एनै मैगं थाइगंखौ जोङो न'खरावनो गायोब्ला गायनानै जायोब्ला जों जेनेबा बायनानै जानो नांला न'खरावनो थाखाबाय जेथुखे बेफोरबादि जायो आरो दा फिथाइ बिबार फिथाइ मैगं थाइगं बेफोर थायोबाथाय जोङो जोंनि न'खरनि थाखायनो मोजां आरो मानो होनबा बिफोरखौ जोङो निजि निजिनो गोसोखांनानै आरजिनानै लानो नांगौ बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जोङो न'खरावनो मावनानै लानो नांगौ नांगौबायदि नांगौ जायोब्लाथाय जों मोनजोबनाय बायदि बिनिखायनो बिबार फिथाइ मैगं थाइगङा मोनसे न'खराव थाखानो नांगौ आरो बेखिनियानो